औ माबा साहा बिलाइ खानो माबा खामला नांगौमोन नामा माबाफोर खामान आङो गामिनिनो गामिया माबा जाहैबाय जोंना नोलोबारि होनो आरो आमफाय खामला नांगौ खोमा होननानै सोंहरदोंमोन आरो औ खानो होननानै औ औ औ खाखांबाय औ औ ए

खानोसै एसे माबा एसेब्लाबो खय बिघा दं औ औ

औ औ दे

औ होमब्ला मालानिफ्राय थांनांगोन आं औ दे होमब्ला औ दे जागोन औ दे होमब्ला